पौधा अहाँ के जे छै कोबी गाजर टमाटर ई सब देखै छी जे गर्मी मे जे छै ओहिमे पानि सब दए कऽ नमी तरह के रहैया अहाँके जोतकोड़ करै छी तऽ ओहिमे जे छेड़ैया जाड़ मे रोपै छी तऽ ओ जे छै सिकुर जाइया उपर से जे छै ओ समयमे कोबी रोपै छी जेना ओकरा उप्पर सऽ जे छै पत्ता सऽ हमरा झाँपऽ पड़ैया ओस दुआरे आ गर्मीमे जे छै कोनो की पौधा रोपै छी ओहिमे नमी तरहके रखै छी ओहिमे पानि दै छी सुबह शाम ठंढीमे एगो एको बेर हम पनि दै छियै तऽ चलै छै मगर गर्मीमे जे छै हमरा दू टेम जे छै पानि हमरा पौधामे लगबे करै छै अगर ठंढी मे जे छै हमरा जे छै धान गेहूँ जे छै बहुत बढ़िऑं होइ छै गहूँम बहुत बढ़िऑं होइ छै पर गर्मी मे जे छै हमरा गहूॅंम जे छै नहि भऽ सकै छै सिर्फ धाने हेतै गर्मीमे तऽ सब पौधाके अपन अपन टाइम सऽ होइ छै जेना अथी भेलै ठंढा भेलै तऽ ई पौधा कोबीसब अहाँके मूली गाजर टमाटर ई सब अहाँके ठंढा मे बहुत जे छै बढ़िऑं होइ छै आ गर्मी मे जे छै ई सब जे छै कठिन होइ छै नमीमे ई सब नहि लगै कऽ कोशिश करैया आओर अभी सैरसो पौधा छै एगो गोट के ओ पौधा अहाँके जे छै बहुत बढ़िऑं होइया सैरसोंके ओहिसऽ हम तेल बनबै छी ओहि पौधासॅं हम ओहो पौधा अहाँके ठंढा मे बढ़िऑं होइया ओ गर्मीमे नहि होइया इएह सबजे छै से हम पौधाके बिशेष हम ठंढा आओर गरममे देखलउँ हँ